میں نے ایسے بہت سے مجسمے اور آرٹس بنائے تھے جس کو بناتے وقت بہت سے مشکلات درپیش آئے تھے ایک دفعہ کی بات ہے میں ایک جھرنوں اور پہاڑوں کا مجسمہ بنا رہی تھی پہاڑوں کو بنانے کے دوران میں نے بہت سے مشکلات درپیش آئی تھی جیسے کہ پہاڑوں کو صحیح شیپ دینا اور جھرنوں میں بہنے والی پانی صحیح رنگ دینا یہ دو مشکلات درپیش آئی تھی